नमस्ते दीदी जी

सब सब्ज़ी रखे हैं जो आप सब्ज़ी कहो तौन हम सब्ज़ी बताएँगे देखो हमारे पास हमारे पास आलू है भंटा है मिर्चा है गोभी है टमाटर है धनिया है हरा हरा वह क्या बोलेला कि मिर्चा वह जो आता है वह है पात गोभी है गन्ना है और क्या बोला ला कि आपको हम फ्रेस सब्ज़ी दिए थे दीदी हाँ लैकी हरा लैकी है करेला है नेनुआ है और बोला कि रमकल्ला है सब सब्ज़ी है आपको ताज़ा मैं सब्ज़ी देंगे आप जो सब्ज़ी जो सब्ज़ी चाहेगा दीदी वह सब्ज़ी हम आपको देंगे बैंगन इस समय पचास रुपये किलो है लैकी इस समय लगभग साठ रुपया किलो है नेनुआ है सत्तर रुपया किलो है आलू पच आलू चालीस रुपया किलो है बोड़ा साठ रुपया किलो है वह बोड़ा साठ रुपया किलो है और क्या बोला ला कि आ वह क्या आ यह साग जो होता है पलकी होता है यह तऊन चालीस रुपया किलो है आप दीदी कब आएँगे दीदी तो उसी में कम बेसी हो जाएगा फ़िर आप आइए अगर कर देंगे कोई में दो रुपया कोई में चार रुपया कोई में पाँच रुपया कोई में दस रुपया इसी तरह कम कर देंगे अब बताइए कि हमका जो साग पचास रुपया किलो है तो चलिए चालीस रुपया किलो दे देंगे हम नेनुआ साठ रुपया है तो नेनुआ साठ रुपया है तो नेनुआ को हम आपको पचास रुपया कर देंगे करेला कब हाँ टमा टमाटर देखो इस समय तीस रुपया किलो आपको पचीस रुपया दे देंगे हाँ यही सब तो है दीदी आइए हमारे पास आप कब आएँगी जब आएँगी तब का बोलेला कि हम देंगे आपको सब्ज़ी सब फ्रेस देंगे आसी बासी नहीं देंगे ताज़ा सब्ज़ी देंगे तो हम आपको फ्रेड सब्ज़ी देंगे हर चीज़ देखो नेनुआ ताजा है लौकी ताज़ा है करेला ताजा है भिंडी ताज़ा है बोड़ा भी ताजा है हमारे मिर्चा भी है इस समय हरा हरा है भी हरा हरा है बैंगन भी ताज़ा है जो सब्ज़ी लेओगी वह सब्ज़ी हम आपको देंगे फ्रेस देंगे आप आइए कब आएगा चार बजे आएगा कि पाँच बजे आएँगी आप ठीक आइए हम पसेरी से आपको देंगे